नमस्ते सेठ जी आपकी दुकान में है सब कुछ मतलब जैसे दाल वाल उसका रेट क्या है मतलब मटर की अरे सेठ जी साठ मे लगा दीजिए हम गरीब लोग है मतलब जैसे गरीब लोग न खाना खाए क्या क दाल वाल ना खाए इतनी महंगाई बढ़ गई है अरे तो अस्सी मे आप कह रही है तो साठ में लगा दीजिए अरे तो कस्टमर बनाना पड़ता है तो कुछ तो कम करना पड़ता ही है अरे ठीक है तो फिर हम आएंगे आप हमको दे देना लेकिन कुछ उधार कर देना

जैसे

मतलब तेल उल है मसाला उसाला भी है अब क्या दाल थोड़े हमेशा दाल थोड़े ही खाएंगे हाँ नहीं तेल भी लेना है मसाला भी लेना है तेल का क्या है एक किलो अच्छा जैसे चीनी का क्या रेट है

ठीक है फिर ले लेंगे फिर हमे दे देना कुछ लेकिन उधार कर देना फिर हम बाद मे देंगे

ठीक है और कुछ नही है आएंगे फिर ले जाएंगे

और सब